आमच्या गांवां आतां जाणटे लोक खूब आसात बरें नासतात चलांक जायना म्हणान बरे आसतात ते तेंकां सकाळीं उटलात ते हात पांय बी धुले बी च्या बी घेतली काय दी मातशें चलतात मागीर तें पेपर वाचतात पेपर वाचले काय ते पेपर अख्खे गोंयची म्हायती मेळटा म्हायती सुद्दां मेळटा पेपर वाचलें की ना जिवाक बरें दिसता आनी जे डोळे सगळी म्हायती जाणटेपणान तेंकां म्हायती मेळटा खंय कशें काय जालें कुटल्या देशाक कितें जालें सगळें तेंकां मेळटा म्हायती तेंकां मेळटा ती आनी तीं मेळटा आनी ते मागीर बरें पेपर सगलेत आनी पेपरांचेर कोडी बी आसतात म्हणजे शब्द वांकडी तिकडी करपाची आसता तेजें सारकें लावपाचें आसता तें मागीर तें पेन घेतात आनी तें अर्दे वाचत ते सोडोन सोडोन कशें करून म्हणजे आपले ब्रेन सारको तांचो रावता नजर उरता तेंचीं दोळे उरता सारकें हेल्त करतात तें आनी पेपर वाचतात बी मागीर थोडे कितें करतात चॅस बी खेळटात चॅस म्हणजे खेळटात चॅस खेळोन मगेर चॅस खेळोंक कसो हत्ती राणी राजा उंट बी तें खेळपाक म्हणोन तेका ब्रेन तकली जाय पडटा तें तें बावडे जायना म्हणोन ते ते आपले आनी तेकाचें काम जायनाना न्हू बसोन बसोन तें आसतात बसोन तेंत खेळ खेळप तेंच्यांनी न्हू म्हणोन ते मागी भरपूर खेळ खेळ खेळटात दोग जाण फ्रेंड बी आनी ते चार पांच जाण ते एकी कडेन जालें शॉपार बी अशे खंयी बसतात ते थंय काय ते मागी खूश जातात गेमी खेळटा आनी थोडे मागीर ते कॅरम खेळटात कॅरम सुद्दां खेळटना समज घुली आनी ते तकली जाय पडटा न्हू ब्रेन मारप क्विन मारप अशें अशें जाणते आहात अजून आहात की एका हितुनच गेम सोंपयतात आतांच्या भुरग्यां अशें जावचें ना पयलींचे सारकें जाणटे आसले भुरग्यांक एकदम स्टायकर घेतलो तो एकलो गेम सोंपयतलो आतांच्यांक जायना तरी आतां खेळटात भुरगे पयलीं हे गेमी लोक सांगतालें आतां ही गेम मात्शीें कमी जालें तुका जाणटेपणा मागीर तें बरे खेळटलो आमचो आजो बी मागी तेजे हात बी हेल्त बी बरी रावतालें सारको स्ट्रेट बसप वांकडो रावप ना घरा कडेन वांकडे वचप ना गेमींक सारकें स्ट्रेट रावन खेळटात ते नजर बी सारकी आपली दवरतात तें आनी तेंकां जिवा घालता काय बरें रावता न्हू तें